मूंखे सिंधी रोटी ठाहिणु ॾाढी वणंदी आहे खाधो ॾाढो वणंदो आहे जंहिंमें सभिनि खां वधीक असांखे सिंधीअ में पकवानु दालि आहे पकवानु दालि वणंदो आहे ऐं साई भाॼी वणंदी आहे पुलाव वणंदो आहे ऐं छा चइबो आहे हिन खे टमाटा टमाटा बसरि वणंदा आहिनि ऐं पकवानु दालि वणंदो आहे सीरो वणंदो आहे फुलका आहिनि वांगण आहिनि पटाटा तरियल आहिनि सिंधियुनि जी घणी बेसणी भाॼी आहे टिकियुनि जी ऐं वड़ा आहिनि सभिनि खां सुठी त इहे ई शयूं असांखे वणंदियूं आहिनि ऐं असां ठाहींदा बि आहियूं जीअं असांखे कड़ी ठाहिणी हूंदी आहे त राति जो असां छा कंदा आहियूं भाॼियूं कटे छॾींदा आहियूं सभु जीअं वांगण थियो गोभी थी पटाटो थियो ऐं बीन्स थिया गुआर थी इहे सभु कटे रखंदा आहियूं कटे करे सुबुह जो उथी करे कुकर रखी कंदा आहियूं या बाटले में ठाहींदा आहियूं कुकर में पंहिंजो तेलु विझंदा आहियूं तेल विझी करे हुन में ऐं मेथरा विझंदा आहियूं ऐं जीरो विझंदा आहियूं पोइ बेसण विझी करे हुन खे भूञी भूञी भूञी करे घटि बाहि ते विझी भूञी भूञी करे पोइ उन में विझंदा आहियूं पाणी पाणी विझण खां पोइ हुन खे घुमाईंदा रहंदा आहियूं घुमाईंदा रहंदा आहियूं घुमाईंदा रहंदा आहियूं त जीअं गोड़ा न ठहनि कड़ीअ में पोइ घुमाए घुमाए करे हुन में ॾिसंदा आहियूं हाणे टहिकणु वारी आहे त हुन में पहिरियों जेकी वधीक सख़्तु भाॼी हूंदी आहे त पहिरियों उहे विझंदा आहियूं जीअं बीह थिया पहिरियों बीह विझंदा आहियूं बीह विझण खां पोइ वरी पोइ तंहिंखां पोइ विझंदा आहियूं थोरो जीअं टहिकंदी आहे त पोइ विझंदा आहियूं हुनमें गुआर गुआर विझंदा आहियूं त थोरो वरी टहिकंदी आहे घुमाईंदा आहियूं पो तेंखां विझंदा आहियूं बीन्स बीन्स विझंदा आहियूं तंहिंखां पोइ वरी पटाटो विझंदा आहियूं गोभी विझंदा आहियूं सभिनि खां आख़िर में विझंदा आहियूं वांगण वांगण विझी करे पो हुन खे वरी थोरी देरि वरी ॿी टहिकाईंदा आहियूं पटाटो बि विझी छॾयो विच में पोइ वांगण टहिकाए करे पोइ सिम बाहि ते रखी छॾींदा आहियूं घटि बाहि ते पो उहो घीउ छॾींदी आहे घीउ छॾे करे पोइ हुन खे वरी तड़िको लॻाईंदा आहियूं ऐं सभिनि खां वधीक वरी मूंखे वणंदी आहे पकवानु दालि पकवानु दालि पकवानु दालि खे वरी मैदो सुठी तरह छाणे करे हुन खे ॻोहींदा आहियूं ॻोहे करे अटे खे सख़त बि न हुजे न वधीक ढिलो हुजे अटो पोइ हुन खे ॻोहे करे विच में अजवायण विझंदी आहियां ऐं लूणु विझंदी आहियां अटो गोए छॾींदी आहियां अटो ॻोहे करे पोइ ॿिए पासे वरी मां दालि बि तेसि ताणी पुसाए वठंदी आहियां थोरी देरि अटे खे रखी करे दालि पुसाईंदी आहियां चणनि जी ऐं थोरी हुन में मूङनि जी दालि विझंदी आहियां पो उहो बि पुसाए रखंदी आहियां ठीकु आहे पुसाए करे ॿ काल गरम पाणीअ में ॿ कलाक खनि रखी छॾींदी आहियां रखी करे ॿ कलाक तेंस ताणी मां वरी पकवान ठाहिण शुरू कंदी आहियां बेलींदी आहियां गोल गोल वेले करे पहिरियों त आग तेज़ कंदी आहियां बाहि पोइ वरी घटि करे छॾींदी आहियां घटि करे छॾींदी आहियां त पोइ वरी हुन में पकवान तरे वठंदी आहियां पकवान तरे रखंदी आहियां त वरी दाल खणंदी आहियां दाल खे ठाहींदी आहियां टहिकाईंदी आहियां टे चारि सिटूं लॻंदी आहे दालि टहिकजीनि विच में हैड लूणु विझी छॾींदी आहियां जीरे जो तड़िको लॻाईंदी आहियां जीरे जो तड़िको लॻाए करे वरी हुन में गिधामरी मैटे करे मथां उहो विझी छॾींदी आहियां बसि हिते दालि पकान बि ठही विया ऐं कड़ी बि ठही वई असांजी सिंधियुनि जी रोटी बि आहे